कला स्वयं में मौलिक भावनाओं से जुड़ी हुई है और कला जो है सामूहिक स्थितियों के रूप में कार्य करता रहता है और कला जो की प्रिंटिंग मुर्तियों संगीतों साहित्यों तथा अन्य कला के रूपों में होता है जो जैसे कि अभिव्यंजक होते हैं कई तरह के उनमें सभी प्रकार के चीज़ों में कला होता है जैसे कि हम ऐतिहासिक तथ्य आईक्तर रिकॉर्ड से भी बेहतर जानते हैं इसी प्र इसी प्रकार कला का जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है कला हमारे जीवन को बेहतर बनाने में बहुत मदद करता है कला हमारे आर्थिक जीवन को एक रूप में जो कि हमें दिखाता है जो कि हमें अच्छे से उन्हें कला कला को हमें कई रूपों में भी दिखता है जैसे कि जिसे भी देखिए जैसे कि नेचुरल चीज़ें जो कि हम देखते हैं उन्हें एक कला के रूप में हम कैद कर सकते हैं कला एक ऐसी चीज़ है जिसे हम किसी चित्र में बना के किसी हमेशा के लिए जीवन भर के लिए उसे कैद कर सकते हैं उस पल को हम